रेडियो स्टेशन तां मुंहिंजो को बि पसंदीदा प्रोग्राम कान्हे छाकाणि त मां रेडियो कान ॿुधंदो आहियां हा टी वीअ ते मुंहिंजा घणाई मनपसंदि प्रोग्राम ईंदा आहिनि अ जेके मां कोशिशि करे हमेशा ॾिसंदो आहियां जीअं त द कपिल शर्मा शो के बी सी इंडिआस गोट टेलेंट डांस डांस इंडिआ डांस ऐं तारक मेहता का उल्टा चश्मा तारक मेहता हिकु मज़ाकी धारावायिक आहे जंहिंमें घणाई सुठा सुठा पात्र आहिनि जीअं त जेठालाल अ तारक मेहता डॉक्टर हाथी पोपट लाल मिस्टर अय्यर मिस्टर भिड़े बबीता दया ऐं ॿिया केतिराई सभई कलाकार असांखे सुठो विंद्राईंदा आहिनि ऐं खिलाईंदा आहिनि सभिनी कलाकारनि अ तमामु सुठी कलाकारी कई आहे राईटर जामु सुठा एपिसोड्स लिखिया आहिनि डारेक्टर बि तमामु सुठो आहे जंहिं कलाकारनि खां तमामु सुठो कमु करायो आहे मूंखे सभु कलाकार वणंदा आहिनि ख़ासि करे जेठालाल ऐं उनजे पीउ चंपक लाल जा गॾु वारा शौट्स तमामु सुठा दर्शाया विया आहिनि जेके मूंखे तमामु वणंदा आहिनि